तशें पळोवंक गेल्यार शहराच्या पेक्षा गांवगिऱ्यांत खुबश्यो गजाली घडटात पूणी त्यो प्रसार माध्यमांनी केन्नाच दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लोलो ना तशे आमच्या गांवांत पळोंवक गेल्यार स्वामीची पालखी जाता इतली उत्साहान लोक हें करता की सगळो गांव आमचो तुडूंब फुलांनी भरिल्लो आसता इतले नाचत गाजत आमी ती पालखी व्हरतात आख्या गांवांत आमकां चोवीस वरां लागतात ती गांवांत भोंवडापाक तशेंत आमच्या गांवांत आनी एक उत्सव जाता तो जागर म्हणून तो रात्रभर चालू आसता लोक खंयचे खंयचे येतात गोंयांतले तशेंच गोंया भायरचे जागर नाचता तो पळोवंक तशेंच आमच्या गांवांत आनीक खूबशे गजाली घडतात सांगचे म्हटल्यार खेळ जाता व्हड्यांची स्पर्धा जाता फुटबॉल जाता पावसान आनी सांगूच नाका पावसान फुटबॉलाक इतलो लोक भरलेलो आसता की स्पर्धा पळोवपाक ती पूण तरी सुद्दां केन्नाच ह्यो बारीक ह्यो गजाली प्रसार माध्यमांत केन्नाच दाखोवपाचें इच्छा करूंक ना तशेंच खूबश्यो आमच्या गांवांत बारीक भुरग्यां खातीर जाणट्यां खातीर बायलां खातीर अश्यो आमी कितल्योच स्पर्धा जावं कितल्योच ऍक्टीवीटीज करतात पूण ते केन्नाच प्रसार माध्यमांनी ताची दखल घेवंक ना सगळें कितें तें तांचे शहरांचे दाखोवंक सोदता ते